नमस्ते जी बोलिए क्या काम है जी जी जी जी जी हम लोहा जी हम लो लोहा लेकर आएंगे मँगवा लेंगे ठीक है ठीक है पंद्रह वितनग हाम रहेगा धूप रहेगा बिजली का काम रहेगा हर कम करेंगे तो वजन लोहा होता है बहुत मेहनत करना पड़ता है चलो चलो ठीक है हम कर देंगे बताइए आपको क्या क्या करवाना है क्या क्या काम कराना है आपको ठीक है हम अपना सामान ठीक है ठीक है लेकिन पैसा लगेगा लेकिन हम सामान अपना लेकर आएंगे तो महंग लगेगा बीस हाँ ठीक है आप मँगवा लीजिएगा हम आके लगा देंगे ठीक है हम आके देख लेंगे हम चुनाव कर के देंगे आप मँगवा लेना हाँ आप सामान मँगवा लीजिए हम आ जाएंगे ठीक है शाम को आएंगे ठीक है ठीक है कल शाम तक ला के दे देंगे नमस्ते